जेकि कौआ क कौआ छी कबूतर छियै इसभ तऽ नीके ने लागै छै दुआरिमे घुम अङ्गना आरमे आबै छै तऽ नीके लागै छै ओकर बाद तोता भेलै सुग्गा तऽ आओर प्यारा छै ओकरा तऽ ओकरा जेना सिखाबै छियै सुग्गाकेँ ओना सीखै छै जेना बोलै छियै ओना बोलै छै तऽ नीक लागै छै देखयमे सुन्दर लागै छै बढ़िआँ लागै छै एना एना नीक सुन्दर लागै छै चिड़िया चुनमुन देखयमे नीक लागैए जइसे कि हर जगहमे कहीँ घोँसला बना कऽ रहै छै कहीँ खोतामे घोँसलामे रहै छै तऽ कहीँ घर बना कऽ अपन कोनो गाछ वृक्षमे घोँसला बना कऽ रहै छै नीक लागै छै देखयमे सुग्गा सुग्गा तऽ घरमे इनसान पालै छै सुग्गा देखयमे भी नीक लागै छै सुन्दर लागै छै बढ़िआँ लागै छै सुग्गा अच्छा लागै छै देखयमे जइसे हमर घरमे रहै छै सुग्गा तऽ ओकरा जेना हम सिखयबै ओना ओ बाजतै जेना हम कहबै ओना ओ बोलतै जे जेना सिखयबै ओना सिखतै तऽ इएह सभ गप्प छै नीक बेजाए बोलिते रहै छै बढ़िआँ लागै छै अच्छा लागै छै सुग्गा बोलै छै तऽ बढ़िआँ छै चलू